बहुत एप्स हइ तऽ ओहि पर आबै हइ तऽ देखै छियै तऽ सीखयके रहै हइ तऽ सीखली

ओ सब आबै हइ सीखऽ लए सीखयके तऽ सीखिये लै छियै आ पसन्न होइ हइ उटूब पर देखली तऽ जेना परदे भेलै जेना स्वीटरे भेलै जेना फूलदार भेलै गुलदस्ता भेलै ई सब एप्स पर देखके हमसब किछु सीखली ई सब भेल सीरियले भेल सीरियलोमे देखली किछु समझली जऽ केना परिवारके साथ शासन होइ हइ व्यवहार भेल केना आगेके लेल सब किछु बोलिये बिचार किछु देखऽके पड़ै हइ जेना सीरियलमे देखली जे सासु ससुरके साथ व्यवहार केहेन सुन्दर से चलऽ पड़ै हइ मान सम्मान सब रखेके पड़ै हइ सब सीरियलमे देखै हइ लोक समझलक किछु आगे मुँहे गेल दिमाग खुलल जे आदमी सुनयमे सुन्दर लागल किछु समझमे आयल जे परिवारके साथ अइसन मेल व्यवहारके रहऽके अच्छा लोक सोचै हइ बेटा बेटी हइ अकेले ज्ञान लोक अखनीके लड़का लड़कीके देलक माइ बाप तऽ सीरियल मे समझेलक बुझेलक जऽ अइसन बेहबार रखय के लेल पलिबार